आङो ना गुरबा बामिखौनो मोनथों सान्नानैसो नाखौ गुरहैयोमोन आं नाथाय बामिखौनो मोननो नागिरा गोथौ दैयाव हाबनानै जेखाइखौ जानहैब्लासो मोजाङै गुरोब्लासो बे बामिखौ मोनगोन बायदि सानो आं नाथाय मोननो थाङा गोबाव समनि उनाव गुरै गुरै जेब्ला गुदुं गोनां मोनसे जाबोर गोनां जायगायाव गुरहैयो अब्लासो आं बामि नाखौ मोननो हायो बयनिफ्रायबो आं बामि नाखौनो साबसिन मोनो आं आरो जानोबो मोजां मोनो बामि नाखौ आरो आङो बामिनिफ्राय ना बोथियाखौबो मोजां मोनो नाथाय ना बोथियानिफ्राय आरो बामिखौ साबसिन मोननाय जायो आं जानोबो आरो गुरनायावबो फिसाब्लाबो बामिखौ आं जोबोद मोजां मोनो मोननाय गुरनाय समावबो मोनजानो लुबैयो जानाय समावबो आं मोजाङै जानो लुबैयो बामि नाखौ संनायावबो गेब्लेया एवनायावबो गेब्लेया जोबोद मोजां थारुनजों जानो हायो सबाइजों जानो हायो मैथाजोंबो जानो हायो नोङो आरो ओरैनोबो दै एसे होनानै सिदोब सिदोब दुन्दिया होनानै संनानै जानोबो हायो गोसो बायदि बामिखौ एवनानै संनानै जानो हायो बिनि मोदोमा एसे राफोदखाय एवनाय आरो संनायाव गेब्लेया बेखायनो आं बामिखौ जोबोद मोजां मोनो संनाय संनोबो मोजां मोनो गुरनायावबो मोननायखौ मोजां मोनो जानायावबो मोजां मोनो आं बामि नाखौ आरो आं हाथाइफ्राव मोनबाबो फाननायफोरखौ नुयोब्ला आं बायनानै लाङो बामि नानि दामा सेजौ बाजि रां आरो बेखौ आङो मोनफ्राङोबानो बायनानै लाङो आरो आं बेखौ जानो सानो गुबुन दिनावबो आं हाथाइ बाजाराव थांब्ला ना बायनो थांब्ला ना बामिखौसो ओंखारदों नामा होननानै आङो नोजोर होयो ना बामिनि सायाव जुदि बे ना बामिखौ मोनोब्लानो आं बायगोन होन्नानै सान्नानैसो आं हाथाइ बाजाराव ना बायनो थाङो आरो आङो साबसिन मोनो ना बामिखौ थारुनजों जानो ना बामिखौ आं थारुनजों जानो मोनब्लासो जोबोद गोजोन्नाय मोनो आरो आं गुबुनजों जानो सुखुवा ना बामिनिफ्राय साबसिन आं जेखौबो मोजां मोना ना बामिनिफ्राय साबसिन गैया आंनि थाखाय